जेतोणिक मां इहे रोटी करणु पंहिंजी वॾी सस खां बि सिखियमि उन उहा मुंहिंजी वॾी ससु मिठियूं मानियूं आचार सुठे नमूने पापड़ बि ठाहींदी मुंहिंजी वॾी ससु सुठे नमूने ठाहींदी पापड़ आचार मिठियूं मान उन खां बि सिखियमि उन में बि सुठे नमूने मुंहिंजी वॾी ससु सेखारी भई हीअं रोटी ठाहे वे मिठियूं मानियूं इहो गजरनि जो सीरो बि सुठे नमूने ठाहींदी हुअसि आचार मिठियूं मानियूं इहो कोकियू वग़ैरह अ आलू या फुल्का सुठे नमूने सिखाईं सिखी वयमि ऐं वरी तंहिंखां पोइ मुंहिंजी सस बि सेखारियईं मुंहिंजी ससु उन बि चयईं हीअं भाॼी रधु हीअं कर सुठे नम सुठे नमूने भाॼियूं वाॼियूं रधणु सिखियमि उएं पीस पटाटनि जी भाॼी बि अॻे कूकर में ठाहींदा सिपड़िनि में जंहिंमें सवादु वधीक ईंदो हाणे कुकरनि में ठाहिन था जंहिंमें हेॾो सवादु नथो अचे जंहिंजे करे तकलीफ़ बि थिए थी कूकर में ठहण सां गैस बि वधंदी आहे गैस बि वधंदी आहे पर हाणे असां वरी पंहिंजे घर में सिपरी में रोटी ठाहींदा आहियूं सिपरीअ में रोटींदा आहियूं ऐं भुॻल चांवर बि सिपरी में ठाहींदा आहियूं ऐं जंहिंजे करे हुन में सवादु वधीक न भुॻल चांवर में पीस या पटाटा इहे विझंदा आहियूं बिहु विझंदा आहियूं जंहिंजे करे बि सुठे नमूने थी वेंदी आहे रोटी ऐं सुठे नमूने थी वेंदी आहे रोटी मां मुंहिंजी ससु मूंखे सभु सेखारियईं हीअं कर इहे भिंडी आलुनि जी भाॼी सिहल भाॼी सुठे नमूने कंदा आहियूं